उन पचास हज़ार पाँच सौ पैतालीस बारह हज़ार आठ सौ पचपन दस हज़ार एक सौ पचहत्तर इकानवे हज़ार पाँच सौ पचासी नौ हज़ार नौ सौ तिरानवे